नमस्ते जी जियां अस मतलब साढ़े कोई त्यहार आंदा बगैरा बगैरा अस कपड़े पान्ने शैल शैल नार्मल ही कपड़े पान्ने अस ज्यादा ओह् नेईंं करने जियां दिवाली आई जंदी अस रंगोली बनान्ने फिर एह् मतलब जैसे कि ब्याह ब्यूह् आया अस हर कल्चर गी हर कल्चर हर कल्च मतलब कि उसी ओह् करने होन्ने उसी बोलने हर कल्चर गी अस जियां कि मतलब ब्याह च जाइयै मत जैसे कि कोई त्यहार आवै बैसे पैह्ले फिर अस गोहा फेरने बगैरा सब कुछ करने मतलब फुल पान्ने इन्ने शैल शैल इ'यां मतलब शैल लब्भै साढ़े घर बाह्र इन्ने अच्छे लग्गन फिरी फिर जियां कि अस एह् लोहड़ी होई गेआ अस अर्ग दिन्ने होन्ने अर्ग दिन्ने फ्ही जंदू बी जेल्लै कोई त्यहार आंदा अस गोहा फेरने हर चीज करने मतलब अच्छे अच्छे साढ़े घर मतलब कोठियें गी अस कि मतलब कच्चे कोठियां ते हून ते अस बोलने कि नेईंं सजानियां ऐ अच्छियां लग्गन बगैरा शगैरा होर फिरी फिरी मतलब कपड़े दा ते अस नार्मल पान्ने हा हर त्यहार गी जैसे कि जियां मतलब होर ते जिंदा ब्याह होऐ दा होऐ उं'दा घर जि'न्दा मतलब ब्याह होऐ दा ऐ ओह् पांदे करवा चौथ बर्त जेह्ड़ा आंदा ओह्दे च उ'नें नमें सूट सलांदियां चुड़ियां पांदिया बगैरा शगैरा बड़ियां शैल लगदियां ओह् मतलब साल दा इक साल आंदा ओह् हर साल उसी त्यहार गी मनाना इन्ना अच्छा मनांदे लोक बड़ा अच्छा अच्छा मतलब जैसे कि रंगौली अस बनान्ने हां बड़े शैल शैल फुल पाइयै फोन उप्परा दिक्खी दिक्खियै जियां जियां साढ़े मतलब उसी दिक्खियै इन्ना शैल लगदा के फोटो ग्राफियां बनाने उं'दी मतलब ओह् मतलब सोशल मीडिया उप्पर ओह् करने होन्ने उसी सारै जाइयै अच्छा अच्छा बनान्ने उसी फिर फिर जाइयै उसी मतलब जेह्ड़ी बी मतलब कोई बी कल्चर ऐ ट्रडिशन ऐ असें उसी अपने घरा आइयै मतलब सोचने कि नेईं अस एह् बी अस मतलब कुदै मतलब कुसै दे घर जाइयै दिक्खने असें अस सोचने कि नेईं अस अपना घर बी बनाना शैल शैल मतलब कि कपड़े पाने न उ'नेंगी दिक्खियै मतलब जैसे कि हून नमां नमां ट्रेंड आ दा कि कपड़े दा अस अस बोलने कि असें बी सलाने असें बी सलाने उ'नेंगी गी दिक्खयै अस इ'यै दिक्खने ओह् करने कल्चर दे बारे च आई गेआ कल्चर बी असेंगी मतलब उ'नेंगी दिक्खियै जियां कि मतलब दूर दूर फार्न कंट्रियां जेह्ड़ियां होंदिया उत्थें बी इन्ने शैल शैल कल्चर ओह् करदे ते असें केह् बोलना कि अस बी ओह् अस बी मनाचै बैसे दिक्खचै ओह् करचै बड़ा अच्छा लगदा असेंगी फिर अस बोलने फिर अस बोलने कि नेईं सब कुछ ओह् इन्ना शैल मना दे अस बी मनाचै कल्चर बगैरा सब कुछ ओह् करने होन्ने अस कल्चर मतलब सब कुछ करना चाहिदा असेंगी कल्चर बगैरा सब कुछ कपड़े कपूड़े नार्मल ई पान्ने अस जादा ओह् निं करने होन्नें बस